پرندوں کی دنیا میں بھی ہیرو ہو سکتے ہیں اور میرے لیے اگر ایک پرندہ رول ماڈل چننا ہو تو وہ ہوگا بلندی کا عاشق شاہین ہمیشہ بلندی پر اڑتا ہے جیسے کہ اسے زمین سے زیادہ آسمانوں سے پیار ہو ہمیں سکھاتا ہے چھوٹے خواب نہ دیکھو اونچی اڑان کا حوصلہ رکھو شاہین دنیا کا تیز ترین پرندہ ہے تین سو کلو میٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے شکار کرتا ہے مطلب صحیح وقت پر صحیح مہارت سے وار کرو اکیلا مگر پر اعتماد شاہین اکثر اکیلا شکار کرتا ہے مگر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے سیکھنے کا نقطہ اکیلا ہونا کمزوری نہیں طاقت بن سکتا ہے ہر شکار کو نہیں پکڑتا صرف وہی جس میں دم ہو جس سے وہ کچھ سیکھے یا حاصل کرے علامہ اقبال نے بھی شاہین کو ایک مثالی کردار بنایا اقبال کے یہاں شاہین خودداری بلند نظری غیرت اور مسلسل جد و جہد کا نشان ہے یعنی ایسا رول ماڈل جو ظاہری پرندہ بھی ہے اور باطنی انسان بھی اگر مجھے رول ماڈل چننا ہو تو شاہین وہ پرندہ ہے جو ہر نوجوان ہر خواب دیکھنے والے ہر جد وجہد کرنے والے کے دل میں ہونا چاہیے